फालांगि जागाय जेननाय समावहाय माखासे जेंनाफ्रा जाहैबाय खायफाया फालांगि मावनो सेसता खालामो गावनाव जमा थाखा फैसा थाया आरो सेसता खालायसेआवबो जाजाया आरो खायफाया फालांगि खामानि मावजेननाय समावहाय सोरजोंबा नासय जायो जोंनि बर' समाजाव बेबादि सोरबा फालांगि खामानि मावनायाव हाय बखियो बेफोरबायदि जेंना आरो जायफोर फालांगि जादों बैफोर गारि फ्रावहाय जोबोद जेंना नुजायो जेरै गारि भाराफ्रावहाय जेंना नुजायो फैसानि सायाव बेफोर जेंनाया जाहैबाय गारि सलायग्राफ्रा

गोबां बिबांनि बेसाद लायोबा बैफोरनि भाराखौबो बिफानायाव हाय बेफोरबायदि जेंना नुजायो जेरै नुजानाय गावसोरबो फालांगि फिसा मावनाय समाव हाय नुजानायानो जाहैबाय फैसा गावसोरनोबो थोआ आरो गारि भारानोबो थोआ बेफोर जेंनायानो